दिनै आं आंनि खामिनि मावनायाव गासिबो खामानिया जाफुङोब्ला आंनि गोसोखौ मोजां मोनो आरो रायजोनि खामानिफोर मोजां खामानिखौ मावफुंनानै होनो हायोब्ला आं जोबोद मोजां मोनो गोसोआ गोजोननाय मोनो बिनि थाखायनो आं रायजो नि खामानि मावनायखौ प्रग्राम जायोबा माबा मोनसे लेंहरोबा रायजोनि खामानियाव आं माने बिराद गोसो गुदुंयै आङो ओंखारनो गोसो जायो बेनि थाखायनो आं रायजो नि खामानि मोजां मोनो आरो बिथिंनि थाखायबो आङो दिनै जेबो मानि सारबिस गैया हिसाबै आं खेथिखौनो आं मावनो मोजां मोनो खेथि मावनायाव आं दिनै एसेबाबो रोंजोबा बाबो जा एसे रोङो बेजोंनो आं मावनानै माने गावनि जिउ खौ एसेबाबो आङो मावनो आङो साखाफारा जायो दिनै आं खाथियाव दिनै आं माने खेथि मावै मावै दिनै मोजाङै आं जिबनखौ माने दैदेनबोगासिनो बेनि थाखाय आङो खेथि मावनायखौ मोजां मोनो आरो देहाफ्राबो मोजाङै मोजां थायो गोलोमदै गगारनायजों दा बेनिखायनो जों खेथि मावनायखौ मावनो बानाङा आरो मावनानै रियेल थार माने हासार गैयै गावनि केमिकेल गोबोर हासारजों हाय जोङो मावनानै जानांगौ गभमेन्ट हासार होनायजों जोङो जानो नाङा माने गभमेन्ट हासार होयोबा जोंनि देहानि प्रबलेम मानि मेगन फारसेनिफ्रायनो मानि खैफोदाव थांनो हागौ बेनिखायनो जोङो गाव गावनो बिदिनो मोसौ मैसा फिनानै बिदिनो गोबोरखि हासार होनानै जोङो खेथिखौ मावलांनांगौ बा जोङो पिअर रि गुबै हासार नि जोङो माने आबाद मावनांनै माने जानो हायो आरो नोंनि देहाखौ मोजाङैनो मोजां थाग्रा जायो दा बेनिखायनो जोङो बयबो जेबो जुदि चारभिच गभमेन्ट जब मोवाखैब्ला खेथिफोरखौनो माने मोसौ मोसा दाव अमा बोरमा फिनानै माने आबादखौ मावलांनो नाजानांगौ दा आङो मा बारा गोबाव बुंनो सानासै दा बयखौबो आं हांख्रायो दा बयबो जुदि चारभिच गैयाब्ला चारभिच गैयाबा नों मोसौ मोसा बेनि हासार जों जोङो खेटिखौ मावलांनो नाजा मावलांनानै गावनि जिबनखौ माने नखरखौ खुंलांनो नाजा दा आं बेखिनि बुंनानै आं बावनो माने आंनि बुंनांगौ रावखौ दोनथ' नाय जाबाय